ॾखिणी दिल्ली जिले में शिक्षा रोज़गार शिक्षा वगै़रह त कुझु सही आहे स्कूल वगै़रह आहिनि सभु सुविधाऊं आहिनि पर पढ़ण खां पोइ यूवान पंहिंजे लाइ जवाननि जे लाइ उन्हनि जे लाइ रोज़गार जी ॾाढी दिक़तु आहे वेचारा ॾाढो परेशानु रहंदा आहिनि किथे किथे कंहिंखे मिले न त त ॾाढी ॾुखयाई थींदी आहे सरकार खे बि घणो चवंदा आहिनि पर सरकार बि एतिरो न कंदी आहे हूंदियूं आहिनि त घणा उनमें त थोड़नि के कुझु ख़ासि उन्हनि खे ॾई छॾींदी आहे न त बाक़ी अॻिते एॾो वधीक एॾो रोज़गार वगै़रह नथो मिले युवान ॾाढा परेशानु आहिनि ॾाढो हर कंहिं ते जिते किथे वेचारा वञनि था पर किथे नथी थिए पई अहिड़ी जिते किथे वेचारा नंढे नंढे कम जे लाइ वेचारा कनि था पिया हाणे जिते किथे अॼकल्ह हिते मेट्रो स्टेशन जे ॿाहिरि उनजे ॿाहिरि जेको नंढा नंढा ठेला वगै़राह लगनि था उते वेचारा हूअ पढ़यल लिखियल उते ॾाढो कम कनि था पिया मजबूरीअ जो कम कनि था काई ॻाल्हि कोन्हे जेको हिनमें सही उते कंदा आहिनि घणी मेट्रो स्टे एॾे ओॾे करे वेचारा नंढो नंढो कम बि कनि था पिया थोरो थोरो उनमें करे भई कम कनि था पिया बाक़ी न त रोज़गार जी इन जहिड़ी ॾाढी दिक़तु आहे पब्लिक ॾाढी आहे ख़ल्कु ॾाढी आहे पर रोज़गार जी ॾाढी कमी आहे